دہلی میں تعلیمی نظام بہت بہتر ہے خصوصاً یہاں کے سرکاری اسکولس کافی عمدہ ہیں ان اسکولوں میں انتظامات کافی بڑے پیمانے پہ کی گئی ہیں اور بچّوں کے لیے مختلف قسم کی سہولیات دستیاب کی گئی ہیں یہاں پر مختلف زبانیں پڑھائی جاتی ہیں مثلاً انگریزی اردو فارسی عربی وغیرہ خصوصاً دہلی میں اُردو کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے اور یہ زبان خوب ترقّی پذیر ہوئی ہے اس کی ترقّی کے لیے کافی بڑے پیمانے پہ یہاں کی سرکار نے بھی محنت کی ہے اور مختلف پروگرامس منعقد کرتی رہی ہے مثلاً اردو اکیڈمی دہلی نے اردو کو کافی فروغ دیا ہے یہاں کے اسکولس میں جو نصاب پڑھائے جاتے ہیں وہ بچّوں کے معیار کے اعتبار سے کافی عمدہ ہیں ان میں مختلف قسم کی چیزیں شامل ہیں مثلاً ذہنی آزمائش اسی کے ساتھ بولنے کا طریقہ اسی کے ساتھ کھیلنے وغیرہ کے سامان اور اس کی ٹیکنکس وغیرہ وغیرہ